हैल्लो कुन बोल्ला दा बाल कटानें हे पर हूमन मेरे कोल टैम नी ऐ बाल कटनें दा ते ब्याह् जानां पर मेरे कोल अग्गैं ब्याह् दियां साईयां बड़ियां ते में कियां कट्टी सकदी बाल इक मैंट बी कम्म चुक्कने गी बेह्ल नी ऐ मेरे कोल ऐसी गल्ल नी ऐ में घर नेंई ना आई सकदी थोआढ़े में नेंई हा सोचेआ हून में अपनां बी दिक्खनां नी लोकें पैह्लैं साईयां देई ओड़ी दियां मिगी हून में उनेंगी पिच्छें थोड़े करी सकदी हून तुस गै आखगे ते फिर तुसें पैह्लें साई देई ओड़नीं चाही दी ही ना अच्छा